हेल' सोरमोन दुनाबारिनि दे ओमफ्राय माथो दैलांबारियावनो माथो बेरायहैनो फैदो देखायहैजानोब्ला ओमफ्राय माला फैयो ओमफ्राय माला फैयो जायगायालाय दङ ओमफ्राय नोंबा मबे मबेजों बेरायहैगोन फैदो इदिब्लालाय दिन्थिहैनोसै आं औ हायो बेनिफ्राय मा मा जायगा माइनि बिमा दै दङ नै बैग्रि बायदिसिना दंफां लाइफां मोसौ खुथि मैसो खुथि लावखारफोर नुलाबायगोन फैबाय औ नायनो हागोन देखायजोबगोन आङो नायालाय दङ ना बायदिसिना खांख्राइ बायदिसिना बिदिनो नै बिजों बि बेजोंहाय बैग्रि बागान दं बैजोंहाय माबा दंनो खासिबारि बिजोंहाय हाखर दङ हनै दैया ओरै थांदों दैया हौरैबो हनै गिदिंलाबायलांदों बालाबारि दङ नै नुजोबबाय नु नुब्लालाय माथो गोजोनदों ना गोजोनाखै नुनानैलाय नहय नुनानै गोजोनदों ना गोजोनाखै नों बे बागान बारिखौ औ दे फैदो दे दे बिदिब्लालाय औ दे